जोंनि बर' हारिमुआवथ' आ गोदोनि हाबा हाबाफ्राव बिदिनो गोदोनि हारावथ' जेनेबा फिसा फिसौ बेजोंनो खुंनाय जायोमोन एखम्बा सानसे एखम्बा साननै बिदिनो अमा मासे बिदिनो नाफोर ओमफ्राय बेन्ड पार्टि लानानै बरायो हिनजाव गोदानखौ बिदिनो आवाथि मन्दफ खालामनानै बेयावनो फज'नानै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ हाबा होनाय जायोमोन दाबो दानि मुगायावबो बिदिनो दानि मुगायाव बयनावबो बयबो थाखा फैसा खामायनो रोंबाय हिसाबै गिदिर खालामनाय जायो दानियाव दानि मुगायाव बुंनो थाङोबा सफ्था खुनसे गाहाम बेबायदि हाबा खुंनाय जायो सिगांनिफ्रायनो खामानि दामानि ज'ज' जाजाय गामि रायजो बिदिनो मावो ओमफ्राय बिनिफ्राय हिनजाव गोदानखौ लायो लामानिफ्राय बरायबोनोसै थिख आवाथि मन्दफ बा मन्दिरफ्राव हाबा होनोसै बिनिफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला हाबा गिदिर लाग्राफ्रा साननिफ्रायनो खालामो साननिफ्राय मोनाजासिम साननै गाहाम सानथाम गाहाम खालामो अमा मासे मानैआथ' थोया माब्रै माबा गाहामसो नांगौ आरो बिनिफ्राय थाबावगोन दाउ नाफोर बिनिफ्राय दानि हाबाफ्राव आलासि दुमसि लोगोफोर लिंहरगोन बिदिनो फैगोन निमन्त्रन होगोन जागोन गावजों गाव सिनायलाय सिना जाना खालामलायगोन बिदाय लागोन